आपको कहाँ जाना है हेलो हमर नाम शिवम कुमार हइ हमरा दिल्ली घुमैके छै पूरा पूरा दिल्ली घुमैके छै हम गाड़ी बुक करैलए चाहै छी चारि आदमी हइ हम पूरा दिल्ली पूरा दिल्ली घुमैके हइ पूरा सब मन्दिर ईसब छै सब मन्दिर छै सब मन्दिर सब घुमैके छै जे लाल किला ईसब इण्डिया गेट सब घुमैके छै पाँच नवम्बरके जाना हइ पाँच दिनलए जाइके हइ हँ पाँच दिन बहुत पइसा लै छी पाँच कमसम नहि हो जेतै हाँ चारि गोटा छिए चालिस हजारमे नहि हो जेतै की छै तऽ हमरा घुमैके हइ ठीक हइ तब बुक करै छिए हँ बिहारसँ छिए मुजफ्फरपुरसँ ठीक छै बादमे फोन करब